असां जे सिंधी भाषा जो भविष्य तमामु सुठो आहे ऐं हमेशह ई इन जो वाधारो थींदो रहंदो हा इहा ॻाल्हि ॿियो आहे त अॼु कल्ह जा नया ॿार हिन खे घटि ई था ॻाल्हाइनि पर जे असां उन्हनि में पइजी मादिरी भाषा जे लाइ वाधारो वधायूं उन्हनि खे उत्साह वधायूं त भई तव्हां खे घर में पइजी भाउ सिंधी भाषा में ई ॻाल्हाइणो आहे त हू ज़रूरु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा जे माउ पीउ हीउ घर में ॿारनि सां सिंधी में न ॻाल्हाईंदा त ॿारनि खे सिंधी कीअं ईंदी त असां जे लाइ ज़रूरी आहे त असां घर में ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं हुननि खे बि पइजी सिंधी भाषा सिंधयत सिंधी सभ्यता जे बारे में ॿुधायूं जे असां उन खे न ॿुधाईंदा त उन खे किथां ख़बर पवंदी पर अॼु कल्ह जा ॿार इंगलीश भाषा में वधीक ॻाल्हाइनि था उन्हनि खे लॻे थो सिंधी भाषा में को भविष्य कोने पर पइजी मादिरी भाषा में भविष्य ॻोल्हण जे बदिरां हो उन जी सभ्यता ॻोल्हणु उन जो विश्वासु रखनि उन भाषा ते उन भाषा त तमामु घणो साहित्य आहे उन खे पढ़नि ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि सिंधी भाषा में केरियर बि आहे हू जेको समुझनि था हेड़ी काई ॻाल्हि कोने सिंधी भाषा में एम ए करण खां पोइ अॻिते सिंधी भाषा वठी करे आई ए एस ठहण जो बि रहंदो आहे ते सिंधी भाषा पढ़णु तमामु ज़रूरी आहे सिंधी भाषा सिखणु तमामु ज़रूरी आहे सिंधी जो फैलाव थींदो ऐं सिंधी भाषा जो वाधारो बि थींदो ऐं सिंधी भाषा असां जी पंहिंजी भाषा आहे जीए सिंध जीए सिंधीहत